हैलो वीमा कंपनी मां सोनिया पई ॻाल्हायां मुंहिंजे माउ पीउ जे लाइ मां नर्स रखणु थी चाहियां पई उन्हनि जी शे देखभाल जे लाइ त छा वीमा कंपनी वीमे में इहो कवर कयल आहे उन जो ख़र्चु नर्स जो ख़र्चु वीमे में कवर कयल आहे